आओर हमर पूर्णियामे संस्कृति जे छै पुराना संस्कृति चलल आबि रहल छै की हमरा मिथिला सभमे पहिले की होइत छै उपनयन होइत छै उपनयनमे जे छै बहुत विधि व्यवहारसँ उपनयन करल जाइत छै जनेउ होइत छै ओ लड़कासँ भीख मँगायल जाइत छै तब जाके ओकर उपनयन शुद्धि होइत छै उपनयन भेलके बाद शुद्धि भेलके बाद ओकर बिआह करयके लिए तब तैआर करल जाइत छै तब ओकरा दान दहेज दएकऽ जेना भी होअए जेना दुनू तरफसँ देखा देखी पसन्दा पसन्दी करीक बिआह करायल जाइत छै एहन तऽ हमर संस्कृति छै आओर हमर संस्कृतिमे ई भी बात छै की अगर यदि कोइ भी बेटीके बिआह करतय तऽ ओ पहिले अगुआक बेटा कतय जेतय तब जाके से ओकर बिआह हेतय नहि तऽ अगुआक जेतय लड़कीवला तब जाके तय होबय छै त इएहे हमर संस्कृति छै आओर पुराना संस्कृति हमसभ तऽ सुनले आयल छी देखले आयल छी की हमरा दुर्गापूजा होइए पूजा पाठमे दुर्गापूजाके एकदम हर साल एकदम होना ही छै टाइम पर छठ होइए हमरा संस्कृतिमे आओर एक समयमे हमसभ देखैत रहियै जखनी छोट रहियै आब तऽ बड़ भेलियै तऽ छोट रहियै तऽ ओ हमर पुराना संस्कृति आबि रहल रहय की नाटक होबय रहय नाटक देखैत रहय लोकसभ नाटक कला परिषद रहय अभी जे छै वही बदलिके से आर्केस्ट्रा पार्टी बनी गेलय अभी कुछ आओर भए गेलय पहिले कुछ आओर रहय एहन हमर संस्कृति रहय देखिऔ की दुनिआ एहन भए गेलय की बदलते बदलते यहाँ तक आबि गेलय आब जे छै दुनिआ कुछ आओर लागयए हमरसभके जे बाल बच्चा होलय कुछ आओर भए गेलय पहिले कुछ आओर रहय लेकिन हमसभ ओ संस्कृतिके ढोलय आबि रहल छियै संस्कृतिके चलेले आबि रहल छियै की हमर संस्कृतिसे चलते रहय बच्चा सभके पता रहय ओसभ भी उसी व्यवहारसँ करते रहय क्रिसमस जे छै हमरा बच्चा सभके ईस्कूलमे होबय छै आ होबय छै आओर बच्चा सभके ओहिके चलते इस्कूलके जे टीचर लोग होबय छै क्रिसमसके समयमे ओकरा बहुत प्रकारके सिखाय दैत छै की तोरा एना एना करना छौ कार्यक्रम ओ बच्चासभ कार्यक्रम करैत छै बड़ा सुन्दर लागैत छै क्रिसमस डेमे बहुत सुन्दर लागैत छै सभ बच्चासभ देखैत छै अपन रीति रिवाज भी हमरसभके जे छै ओ चलल आबि रहल छै आओर चलते रहतै एहन हमर परम्परा छै आओर कोशिश करबै हम बच्चा सभके हमर परम्परा चलना चाही